دیہی کمیونٹی کے لوگ اور گاؤں کے دیہات کے لوگ سفر کا مزہ نہیں لے پاتے اور نہ ہی وہ لوگ بہت زیادہ سفر کیا کرتے ہیں دیہات کے لوگ سفر کے معاملہ میں بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں کیونکہ ان کو سفر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور گاؤں کی زندگی میں وہ اتنا زیادہ مصروف اور مشغول رہتے ہیں کہ ان کو سفر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے دیہات میں لوگ زیادہ تر قریب ہی سفر کرتے ہیں دس کلو میٹر یا پھر اس سے تھوڑا سا زیادہ کا سفر ہو تو گاؤں کے لوگ اس سفر کو اختیار کرتے ہیں ورنہ عام طور پر گاؤں کے لوگ سفر نہیں کرتے ہیں گاؤں کے لوگوں کو اس وقت سفر کی ضرور پڑتی ہے جب وہ لوگ گاؤں سے باہر کہیں دور کا ارادہ کرتے ہیں جیسے ان کو گاؤں سے باہر نکل کر کمانے کے لیے محنت مزدوری کے لیے جانا ہو تو گاؤں کے لوگ سفر کیا کرتے ہیں سفر کی ان ضروریات اس سفر کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب ان کو پیسے حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقے سے کہیں دور جانا پڑے پڑ جائے تب جا کر گاؤں کے لوگ سفر کرتے ہیں تب جا کر وہ لوگ ٹرین یا بس یا پیدل سفر کرتے ہیں لیکن ان کو یہ بتانے کی سخت ضرورت ہوتی ہے کہ سیاحت کے لیے یعنی گھومنے پھرنے کے لیے بھی سفر کرنا چاہیے تاکہ انسان کو دنیا کی خوبصورتی اور ان کا اندازہ ہو جائے اور وہ دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے اور قدرتی مناظر اور اپنے مالک کی تعریف بیان کرے اس مالک کے نے کتنی خوبصورت یہ دنیا بنائی ہے